جب تک میں گھر پہ تھا تب تک کھانا امی اور بہنیں دونوں نے مل کر بنایا تب مجھے کھانا بنانے کی ضرورت نہیں پڑی پھر میری ٹین پلس ٹو کی پڑھائی ختم ہو گئی تھی تو پھر مرا ایڈمیشن اے ایم یو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں ہو گیا تھا پھر میں وہاں ہاسٹل میں گیا میں نے دیکھا وہاں میرے ساتھی جو تھے روم میں وہ اپنا خود کھانا بناتے تھے تو انہوں نے مجھ سے کہا جب ہم لوگ کلاس لینے جائیں گے تو تمہیں بھی کھانا بنانا پڑے گا تو میں نے سوچا کہ میں کچھ کھانا پھر بنانا سیکھتا ہوں تو میں نے یوٹیوب کی مدد سے پہلی بار آلو کا بھرتا اور آلو کے پراٹھے بنائے تو وہ بہت لذیذ تھے ان سب لوگوں نے ہم سب لوگوں نے مل کے کھایا تو بہت اچھے لگے پھر میں نے اگلے دن ایگ کری بنائی اور بھی بہت سی چیزیں بنائیں جو بہت ان سب کو اچھے لگے پھر ایسے ہی دھیرے دھیرے میں کھانا بنانا سیکھ گیا میں نے ایک بار میگی بنائی وہ بھی بہت اچھی بنی وہ میرے دوستوں نے کھائی تو اس کی بہت تعریف کری اور بھی بہت سی چیزیں میں روز بناتا تھا تو میرا ایک طریقے سے میرا بہت ہی دل لگ گیا تھا کھانا بنانے کی طرف